भविष्य में मुंहिंजो ॻाइण लाइ जेको लक्ष्य आहे उहो इहो आहे की सिंधी गाना मां ॻायां ऐं नंढे ॿारनि खे उहे सिंधी गाना गाए करे सेखारियां त जीअं असांजी अॻियां जी पीढ़ी जेका आहे उहो सिंधी ॻाल्हाए ऐं सिंधी सिखे ऐं ॿारनि खे सिंधी जे गाननि द्वारा असांजा सभु रिती रवाज़ बि ख़बर पवंदा छोजो हर तरह जा गीत आहिनि सिंधीअ में लाॾा चइजे शादी जा गाना आहिनि भक्ती संगीत जीअं की झूलेलाल जा भॼन आहिनि त भई ॿारनि खे ख़बतु पवंदी की असांजो ईष्ट देव झूलेलाल आहे अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजो इहो लक्ष्य आहे की मां भविष्य में सिंधी गाना ॻाए करे ॿारनि खे सेखारे करे उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु ऐं सिंधी संस्कार सेखारियां